महाराष्ट्र में ॿ हेॾा वॾा वॾा फेस्टिवल थींदा आहिनि जीअं कि एकाणा एकाणनि में माण्हू गरबा कंदा आहिनि ऐं गाना वॼाए करे गरबा कंदा आहिनि जीअं शाम थींदी आहे हुननि जी धूम मचण चालू थी वेंदी आहे चालीहो आहे चालीहें में बि इहे ई थींदो आहे जीअं शाम थींदी आहे चालीह ॾींह गुरूअ जी महिर लॻल हूंदी आहे माण्हू गुरुमुख साहिब आहे असां जो उहो गाना ॻाइंदो आहे ऐं हुननि सां माण्हू डानसूं कंदा आहिनि चालीहें मंदिर जे अंदर ई ही ॿ जो आहिनि वॾा वॾा डांस फेस्टिवल आहिनि ऐं ईवेंट अहिनि जो महाराष्ट्र में थींदा आहिनि जंहिं में माण्हू जमा थींदा आहिनि